जियां के अऊं अस डोगरी दी गल्ल करचै तां डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् मतलब हर घर हर जगह् जियां कि हिन्दूस्तान च बी बोली जंदी जे जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै ते इत्थै हर घर मतलब हर जगह बोल्ली जंदी ऐ जियां के अस मतलब घर बी डोगरी बोलदे सारे डोगरी बोलदे मतलब हर घर डोगरी बोलदे कि के संस्कृत ते इंग्लिश एह् ते कुसै औंदी नि ऐ जेह्के बचैरे अनपढ़ न उ'नें ते एह् आंदी नी ऐ सारें गी डोगरी आंदी सारे डोगरी बोलदे जियां के अस बचपन च थे हे असें डोगरी गी डोगरी सिक्खा दी असें स्कू़ल जाना असें उत्थै बी डोगरी करदे मतलब अज्जकल तां डोगरी बोलदे मतलब इत्थें बी हर इक घर मतलब किश बी कम्म होंदा मतलब हर घर मतलब सारे जियां अस न अस बी घर डोगरी बोलदे मतलब डोगरी जियां क इंग्लिश संस्कृत होई गेई एह् कुसै गी आंदी नेई कि के मतलब बड़ी घट्ट आंदी जियां के स्टूडैंट ही स्टूडैंट होई गे कोई बी होई गेआ मतलब ओह् बी बड़ी घट्ट डोगरी बोल मतलब इंग्लिश बोलदे की के इन्नी कुसै गी आंदी नी ऐ पर मतलब बिच्च बिच्च आंदी पर मतलब इन्नी खास नेईं आंदी ऐ कि के घर बी सारे डोगरी बोलदे